औ फट' ग्राफारमोनना आदैया औ आमफ्राय फटक खेबनांगौ दंमोनलै हाबानि औ बेदिनो डिसिम्बरनि बिस तारिगाव लाबाय आरो आं आमफ्राय सोलाबगोनना सोलाबा बिदिनो नों साबेसे हागोनबादि साबेसे लोगो लाबोनो हागोन बादि साबेसे लाबोनो हागोन बायदि नों जेन'बा दे सानैसोबाबो जागोन आमफ्राय दामफ्रासो बेसेबां बेसेबां लायो सासेयाव सासेयाव सासे सानै खिन्थु साननै खेबनांगोन

दे बिसिबां माबायो

बिस तारिकआव डिसिम्बरनि नैबे फैगौ बिस तारिगाव डिसिम्बरनि

जायगाया बे क'क्राझारावनो नाराबारियाव सोलाबखायैगोनदा आमफ्राय इसे बिदिनो आलासिफोर फैबा बिदिनो आटतासोआव फैदो आलासिफोरखौसो खेबनांगोन नालाय आटता नयटासोआव ओंखामखौ हजोंहायनो जाफैदो न'फ्राव

जाबाय होनबा

दे बिदिबालाय औ फैलायदो होमबा